پانی ایک ایسی چیز ہے زو ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہے اور پانی ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے اگر ہماری زندگی میں پانی نہ ہو تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا پورے دن ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے پینے کے لیے کھانا بنانے کے لیے اسی طرح پھول میں ڈالنے کے لیے پیڑ پودھوں میں پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت پورے دن جس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پانی جو انسان پندرہ سے بیس منٹ آدھے گھنٹے میں بار بار پیتا رہتا ہے اس کو پیاس لگتی رہتی ہے تو پیاس کو مٹانے کے لیے وہ بار بار پانی کو پیتا ہے اسی طرح کھانے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے کھانا جب ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح چائے جو کہ انسان کو بہت پسند ہے چاہے جائے جب بناتے ہیں تو اس میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح گھوم پھرم گھوم پھر کر کے پورے دن ہم کو پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے جانوروں کو بھی پانی پلانے کے لیے پانی پلایا جاتا ہے